ई नाटक अछि तेज के समय सम्बन्ध मे जे अपना सब पुराण समय मे खेलाइ छलिइया तऽ से कते मजा अबै छलएह तऽ ओ हॅं

हॅं

हॅं हॅं निश्चिते

निश्चित हॅं इएह भेबे केलै हन हुं हुं आ सबतरहक ड्रेस जमा केनाइ तरह तरह के चीज सब सुविधा सब आ पूरा डायरेक्शन देनाइ सबचीज लोक ध्यान मे रहै छलए आब हेतै आब हेतै आब हेतै

हॅं हॅं

हॅं हॅं हॅं सही बात छै हॅं

सही बात छै पूरा मने ओकरा ठोस विचार देल जाइ छलैया हॅं हॅं हॅं हुं हुं

हॅं

बाल कलाकार सबके तऽ सेहो विकास ओहि समय मे अहाँ सब दै छलियै ने जे बच्चा वला छोटकी छओ साल सात साल के हॅं हॅं

सही बात छै जी हॅं हॅं ठीक छै सर नमस्कार